लगनक समय छलैया हमसब बाबाधाम गेल रही नोतपुरीमे आ चुकि अचानक सँ मतलब किछु दिन दू चारि दिन पहिले लोग नहि कहि दै छै कि आबि जाउ तऽ पहिले तऽ एते नहि छलै कि टिकट कटा कऽ आओर प्लान्ड वे मे करै छलै लोक दिन तका लेलक एक महिना पहिले सूचित कऽ देलियनि दस दिन पहिले तऽ ओहि सन्दर्भमे हमरा जाय पड़ल तऽ आबऽ कालमे हमरा सबकेँ टिकट स्योर नहि रहय आओर चुकि हमरा सङ्गे बहुत अभ्यागत रहथि पन्द्रह सतरह गोटे रहथि हमरा दिमागमे ई रहय कि घर पहुँच कऽ तऽ सब तऽ अभ्यागत रहताह अपन अपन काजमे लागि जेताह खा पी कऽ अपन घर जेताह हम एते लोककेँ केना कऽ स्वागत करबनि एहिसँ हम मतलब बहुत चिन्तित रही कनी स्ट्रेस मे हम रही सब एन्जॉय केलथि आ ओकर बाद हम स्ट्रेस मे आबि गेलहुॅं उपनयनके बाद लेकिन कोनो बात नहि ओ कहै छै धैर्यसँ सब चीज होइ छै हम आहाँके आबि गेलहुॅं हम इन्तजार नहि करऽ लगलहुॅं जेनेरल मे चढ़ि कऽ चलि एलहुॅं ट्रेनसँ सब आरामसँ अबैत रहलथि आओर आबि कऽ सबके खाना ताना बना कऽ हुनका सबसँ डेढ़ दू घंटा पहिले हम पहुँचलहुॅं ओ सब दू घंटा बाद पहुँचलथि टी टी सँ सीट अरेंज करबा कऽ पाइ दऽ कऽ टिकट अरेंज करबा कऽ आरामसँ एलाह ओ सब हमरा चुकि दिमागमे ई रहय कि अभ्यागत छथिन तऽ हिनकर स्वागत होयबाक चाही तऽ हम अपन सुविधा नहि देखऽ लगलहुॅं जे हम केना सुविधासँ जायब हम ई सोचऽ लगलियै जे हिनका केना हम विदा करबनि स्वागतसँ तऽ हम दू घंटा पहिले आबि कऽ हुनका सबके खाना बना कऽ आओर खुआ कऽ तखन विदा केलियनि